खेती करऽ लए तऽ भेटबे करैत छै सरकारके तरफसँ अलग अलग प्रकारकेँ अबैत छै ने जेना प्रधानमंत्री योजना किसान योजना भए गेल ओहि सबमे पाइ अबैत छै तऽ कतेक लोककेँ तऽ अपन मतलब भए गेल ओहि पाइसँ जे बीज तीज खरीदलक तऽ भेट गेल अपन ओकरा सबके अपन भए गेल छोट मोट रहल तऽ आ कतेक लोककेँ देखबै जे पाइ अबैत छै ताहिसँ नहि होइत छै हुनका सबके अधिक पाइ ओसब कहैत छथिन कि कनि आर जे सरकार दितै पाइ तऽ ओहिसँ बढ़िआँ खेती करितहुँ उपैजतै तऽ की कहू जे किछु लोगकेँ तऽ संतुष्टि भेट जाइत छै किछु लोक कहलक जे एहि से नहि होइत छै संतुष्टि सरकारके कनी आओर पाइ बढ़ाबऽके चाही जे सोलर योजना सिचाइ योजना ई सब जे निकलल छै किसान मान निधि योजना एहि सबके तहत जे पाइ अबैत छै किसान सबके तऽ बँटैया जे दिआइ छै ताहिमे तऽ जे किसान रहल ओकरा सबकेँ तऽ भेटबे करैत छै जमीन बटैआ दिआइ छै ककरो अपन जमीन रहल केओ दोसरके जमीनमे खेती केलक किसान योजनावाला तऽ सबके अपनासबमे पासबुक बनैत छै ने किसान योजना वाला तऽजेकरा भे बनल रहैत छै तेकरा सबके भेटैत छै जेकरा नहि बनल रहैत छै तऽ ओ की करतै तकरा नहि भेटैत छै तऽ जकरा बनल रहैत छै तकरा अबैत छै पाइ तब दोसरोमे जे जाइत छै खेती करऽ लए बँटैआ जे दिआइ छै तऽ ओहिमे तऽ मजदूर सबकेंँ जरूरत लगबे करैत छै तऽ हमर मन छलए जे ई जे बार बार जे योजना अबैत छै पासबुक बनऽ वाला तऽ कते बेर लोक छूटि जाइत छै कते बेर लोक नहि छूटैत छै कतेक लोक गाम गाममे रहैत छै तऽ अपन छूटि गेल ध्यान नहि देलक बात परमे तऽ हमर विचार छलऽ जे हर साले साले अबितै ओ सिंचाइ योजना वाला प्रधानमंत्री योजना वाला जाहिमे सबके पासबुक बनितै सबके अधिकार होइत छै ने ओहि पाइ परमे जते किसान छै जे बुधिआर रहैत छै से अपन कऽ लेलक आ जे कनी नहि समझदार कनी अथी वाला रहल लोक ओते नहि बुझलक तऽ ओकरा सबकेँ कनी दिक्कत होइत छै तऽ हमर विचार छलए जे सरकारके ओहन लोकसबकेँ खोजि खोजिके हुनकर सबकेँ जेना आधार कार्ड बनैत छै जेना पासपोर्ट बनैत छै ओहि सबकेँ योजनाके जे कार्ड बनैत छै प्रधानमंत्री योजना वाला कार्ड ई सब ओहि सब लोककेँ भी जरूरत छै ने तऽ ओहन लोककेँ खोजिके बनबितै तऽ कनी ओहिसँ फायदा होइत छै लोककेँ एहिमे तऽ होशियार लोक मारि लै छै आ दोसर लोक जे कनी बूरबक रहैत छै तिनका सबके भेटबे नहि करैत छै लेकिन किसान तऽ सब छै कहियो सब छै की ने सब किसानबाला काज करैत छै एहिमे तऽ सरकारोके एकटा रिकॉर्ड होइत छै नहि कि हुनका देशमे कतेक लोक किसान छै कतेक लोक मतलबके के खेती करैत छै बारी करैत छै ओ सब ध्यानमे सरकारके रखबाके चाही कनीक ध्यान जे आर दैतै सरकार एहि सब बात परमे तऽ कतेक फायदा हेतै मजदूर किसान सबके गरीब किसान मजदूर सबके तऽ बड़ हेल्प भए जेतै बड़ मदद हेतै एहिसँ से होबऽके चाही ई सब एना मतलब कि देखबे करैत छियै कतेक लोकके भेटल कतेक लोक निराश भए गेल बादमे पता चलल तऽ